अॼ जी दुनिया में असां सिंधीयुनि खे ॾाढी तकलीफ़ आहे पर महाराष्ट्र वञूं था त हुते सभु माराठी ता ॻाल्हाइनि बोड मां मराठीअ में लिखया पया आइन त असांये ख़बर नथी पए तंहिंखां असांये वञूं ता केरल में त हुते हुतां जी भाषा आहे वञ भई तमिलनाडूअ में त मदरासी ता ॻाल्हाइनि ऐं हुतां जी भाषा असांखे अचे कोन असांजी हुननि खे न अचे भई वञूं त बिहार में त हुते हुतां जी भाषा ता ॻाल्हायनि माना खे ॾाढियूं तकलीफ़ूं थी पियूं आहिनि विदेश वञूं लंडन वञूं त हुतां जा अंग्रेजी ॻाल्हाइनि असांखे आहे सिंधी कंहिंखे हुते सम्झ में अचे न बोड सभु अग्रेजी लॻापिया आहिनि वञ बई रूस वञ त हुते रशियन भाषा ता ॻाल्हायनि हुते बि कैंखे सिंधी ना अचे कोन मतिलबु ॾाढी मुश्किलिन जो असांखे सामनो तो करिणो पये हिन वक्